नमस्कार हांव रातच्या जेवणाक रांदता आसतना म्हजो गॅस सोंपलो आनी म्हाका एक नवो गॅस सिलिंडर ताबडतोब जाय म्हजो ग्राहक आय डी पांच चार तीन दोन एक आसा आनी वितरणाचो पत्तो एच नंबर एक दोन तीन विठ्ठलापूर मडगांव आसा हांव जेवण रांदपाच्या मदीं आसा आनी आमगेर खूब लोक रावतात जाणटेली आनी भुरगीं आसात तीं उपाशी पडल्यात म्हणून म्हाका सडसडीत सिलिंडर जाय ह्या खातीर ही विनंती ताबडतोब मान्य करात